जी हमर जीवन मे सबसे पैग टेक्नोलॉजीके बदलाव जे भेल छै से हम सरकारी कार्यालय मे देखै छलियै सरकारी कार्यालय मे जेनाकी कोनो काम कराबै लागी एतना कागज कागज पत्तर लिख लाख लिख पत्तर ई ओकर डोक्युमेन्ट तऽ ई डोक्युमेन्ट ईसब कागज ओगज सब लगाबे पड़ैत रहै आब जब सबकुछ ऑनलाइन भऽ गेल छै तब ईहे टेक्नोलॉजीके ही फायदा छै टेक्नोलॉजीके बदलावके चलते हमसब एकदम बहुत अच्छा महसूस कऽ रहल छी आ एकर कार्यस्थल पर बहुत अच्छा असर पड़तै